मेरे अंदर एक विशेष गुण हे कि मैं लोगो से दिल से जुड़ जाता हूँ और उनसे जल्दी घनिष्ठ मित्र मैं उनका बन जाता हूँ और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है जिसके कारण मैं लोगो से काफ़ी अच्छी मित्रता कर लेता हूँ यह गुण देखा जाए तो इस प्रकार से आया इस प्रकार से मैंने इसको बढ़ाया जैसे कि लगातार लोगो से मिलना अलग अलग क्षेत्र के लोगो से मिलना और लोगो से मिलने के बाद में उसके उस क्षेत्र की जों लोकल चीजें हैं उनसे उनको अवगत कराना जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी किस चीज में रुची है उसकी उस चीज में पूर्ति कर देना ताकि वो उसे वह व्यक्ति अपना घनिष्ठ मित्र बन जाए इस प्रकार लोग मेरे से काफ़ी प्रभावित होते हैं और मेरे से दिल सें जुड़ जाते हैं